یقیناً امر بیل بانو قدسیہ كا ایک شاہكار ناول ہے جو پاكستانی ادب میں ایک اہم مقام ركھتا ہے یہ ناول نہ صرف محبت اور ازدواجی تعلقات كی پیچیدگیوں كو بیان كرتا ہے بلكہ انسانی نفسیات اور جذبات كی گہرائیوں كو بھی بہترین انداز میں پیش كرتا ہے امر بیل كی كہانی ایک نوجوان لڑكی علیشہ اور ایک متوسط طبقے كے نوجوان عمر كے گرد گھومتی ہے علیشہ كی زندگی كی مشكلات اس كے خوابیدہ آرزوئیں اور محبت كی پیچیدگیاں ناول كا مركزی موضوع ہیں بانو قدسیہ نے بڑی نفاست سے معاشرتی اقدار خاندانی روایات اور انسان كی اندرونی كشمكش كو بیان كیا ہے بانو قدسیہ كی تحریر میں جو سادگی اور گہرائی ہے وہ قاری كو ابتدا سے ہی اپنے سحر میں جكڑ لیتی ہے امر بیل كی كہانی میں كرداروں كی نفسیاتی تصویر كشی اتنی شاندار ہے كہ کہ قاری خود كو ان كی جگہ محسوس كرنے لگتا ہے ناول میں محبت قربانی اور معاشرتی دباؤ كو بہترین انداز میں بیان كیا گیا ہے بانو قدسیہ كی زبان سادہ مگر انتہائی پر اثر ہے جو قاری كو كہانی كے ہر موڑ پر جذباتی طور پر متأثر كرتی ہے امر بیل نہ صرف ایک محبت كی كہانی ہے بلكہ یہ معاشرتی رویوں اور انسان كی داخلی جنگوں كا بھی آئینہ ہے یہ ناول پڑھنے والے كے زندگی كے بارے میں گہرے غور و فكر پرمجبور كرتا ہے اور اسے بار بار پڑھنے كو دل چاہتا ہے بانو قدسیہ نے اس ناول كے ذریعے اردو ادب میں ایک لازوال اضافہ كیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد ركھا جائے گا اگر آپ نے امر بیل ابھی تک نہیں پڑھا تو یہ ناول آپ كے پڑھنے كی فہرست میں ضرور شامل ہونا چاہیے یہ ایک ایسا ادب پارہ ہے جو دل و دماغ پر گہرا نقش چھوڑتا ہے